यहाँ जे छै ने हमे आरके यहाँ जे छै अहाँके पार्सल नहि डिलीवरी भेलैए अहाँ की करै छी यहाँपर यहाँपर जे छै पार्सल डिलीवरी नहि होइ छै जे एते लेटसँ किया होइ छै पार्सल डिलीवरी जल्दी करु यहाँपर नहि तऽ हमरा आरके कार्यवाही करि देब जल्दी जे छै यहाँपर सब दिन कते लोग कहि रहल छै एते लेट लेटसँ एथी पार्सल एथी आबै छै यहाँपर यहाँ जोमैटोसँ बोलै छी जे यहाँपर एथी भोजन तोजनके जे आबै छै एथी सामान तमान एते लेटसँ किया आबै छै